हेलो की कहू ने कोनो काज ठीक हइ आओर बात सब

हम तऽ एखन किछु नहि करै छी बैसल छी नहि एखन तऽ रोजगार नहि छै बैसल छी अपना घरेमे बिहारमे तऽ रोजगारके कोनो अथिए नहि भेटै छै

वैकेन्सी तैकेन्सी नहि निकलै छै कोनो नौकरीके लेल कोनो काम करऽके लेल किएक नहि होइ छै तऽ अपना बिहारमे किएक कमी छै

बुझाएल कतना आदमी पढ़ाइ लिखाइमे कम भेल कि कोनो शिक्षकमे शिक्षामे कम भेल किएक नहि होइ छै नौकरी किछुमे वैकेन्सी नहि निकलै छै कोनो बेरोजगारीके सब बेरोजगार बैसतै तऽ कोना हेतै कोना काम चलतै कोनो नहि कोनो तऽ नौकरी हेबाके ने चाही हम तऽ एखन किछु नहि करै छिए बैसे छिए बैसल छिए एहिना किछु किछु कोनो कोनोमे अथी करै छी फॉर्म तोर्म भरै छी लेकिन ओहिके अथी नहि निकलैए फार्मे नहि निकलैए कौनसँ रोजगार बेरो बेरोजगार छी हमरासबके बालो बच्चा रहतै कोना हेतै की हमसब पढ़ाइमे कमी केलिए गाम घरमे पढ़ली ताहिसँ नहि भेल लेकिन आब एना नहि हेतै बाल बच्चाके हमसब बाहर राखब पढ़ाबैलए जेना दरभङ्गा होइ छै दरभङ्गामे सब कॉलेजसब छै आइ टी आइ छै इञ्जीनियरिङ्ग पढ़ाइ छै बहुत रङ्गके पढ़ाइ छै ओहीमे अपना अपना बाल बच्चाके पढ़ैलए देब हमसब तऽ गाम घरमे पढ़लहुँ लेकिन किछु नहि भेल एखन तक कोनो सबमे फॉर्म भरली कोनोमे नहि अबैए नौकरीके आब की करू हमसब बेरोजगार हइ कथी करू कोनो नहि कोनो काम तऽ करैके हेतै ने एना पेट भरतै बाल बच्चाके कोना गुजर हेतै आओर नहि हमरासबके खेत पथार छै नहि किछु छै नहि कमेबै तऽ कथी करब कोना जीवन हमरासबके चलतै खेतो पथार रहितै तब ने हमसब खेतमे कोनो काम धन्धा चाहे किछु करितहुँ से तऽ नहि छै हमरासबके से बाल बच्चाके जीवन गुजर कोना जेतै ठीक छै रखै छी